जमीनके मामिलामे पहिले पहिले जे छै से अमीनके पास जाइले पड़ै जाइले जाइ छै अमीनसे जे छै से ओकर खा खाता खेसरा रकबा ईसबके सम्पर्क कै के नापी जोखी करैके तब जे छै से सरपञ्च पञ्च सरपञ्च मुखिआ समेतसे सी ओ अञ्चल ओकरबाद जे छै से करमचारी सबसे करबैके तब जे छै से अरे रजिस्ट्री ऑफिसमे ओहिसबमे देल जाइ छै ओकरबाद जे छै से जमीनके रजिस्ट्रिओ कोर्टसे सब जाँच उच कैके तकरबाद जे छै से अथी करल जाइ छै ओसब किछु जाँच पड़ताल करैके बाद तब फेरसे नापी जोखी करबैके पञ्च उञ्च बैठेके अपन जे हिस्सा बखरा अलग करै खातिर ओहिके बाद जे छै से नहि मानैके बाद तकरबाद जे ओ मामिला थाना जाइ छै थानासे अञ्चलके जाइ छै हुआँ अथी करै छै अञ्चलसे नहि अथीके बाद तब ओकिल से एस डी ओ कोर्टसे ओकिल तोकिल करबैके तब जे छै से कोर्ट मामिला कोर्टमे जाइ छै तकर बाद फैसला के लिए अथी करल जाइ छै ओ ओतए छै से ईसब ई जमीन जगहके मामिलामे कोर्ट कचहरीके लेलके बाद ओतए निराकरण होइके बाद तब फेर अपन कागज पत्तरके सही करबैके तकरबाद बाँट बखरा भैआरीमे भैआरीके से ओ ओसबके मामिला कानून पर प्रक्रियामे जाएके बाद किछु समय लागै छै ओकरबाद जे छै से जमीन के लेल ओकर हिसाब किताब करैत कै के ओकर लेल फेर खाता खेसरा ईसबके जाँच पड़ताल कै के ओकरबाद कब्जा करै खातिर घेराबन्दी करल जाइ छै घेराबन्दी कै के तब अपन खेतीबाड़ी फेर करल जाइ छै तकर बाद जे छै से कोर्ट कचहरीमे जाएके बाद किछु दिन टाइम लागै छै टाइम लागैके बाद वहाँसे जे छै से ओकर तब ओकरबाद डिसिजन दै के बाद जे छै से फेर फेर एस एल आर से रसीद उसीद कटैके तब अपन जमीनके जोत कोड़ घेराबन्दी कै घर दुआरि बनाएल जाइ छै घर दुआरि बनै बनैके अपन रहल जाइ छै तऽ मामिला गामघरके मामिलामे तऽ इएहसब पारम्परिकके आबै भेल जे आबै छै सबसे जे छै निपटारा खातिर आदमिए खातिर अपन सारा जमीनके कागजात तैआर कै के राखना राखैलए जरूरी रहै छै से ओकर सम्बन्धिओ जमीन ओकरबाद जे छै से फैसला कै के ओहिपर आब घर दुआरि बनै सकै छै या खेतीबाड़ीवला छै खेतीबाड़ी कै सकै छै खेतीबाड़ी कर तऽ ओहिसब ढङ्गसे अपन जे छै से सारा कामके निपटैके ओकरबाद अपन जमीनपर ओ जे छै से अपना अपन नामसे दखल कब्जा कै के ओकर रसीद उसीद कटैके अपन नामसे अपडेट करैके राखि लै छै इएह समान जे छै से गामघरके तऽ इएहसब जे रीति जे रीति रेवाज चलै छै ओकरामे एतना ने प्रक्रिया से जानि लिऔ हमरा एहिठाम छै करल जाइ छै कनि गामघरमे जे सबदिनसे जे आबि रहलैए पैतृक जमीनके हिस्सा बाँट बखरामे अपन बैठिके पर परिवारमे जतना आदमी छै जे सभकेँ चलबै अपन हिस्सा बखराके अथी लगैके बँटवारा जे छै से कै के करमचारीके पाइ देल जाइ छै अपनेसे करमचारी ओकिल सब सी ओ के पासमे लगाबै छै सी ओ जे छै से जाँच पड़ताल कै के जे छै तब रसीद उसीद जे छै से काटैके साथे रसीद दै छै काटैके बाद ओकर जमीन होइ छै ओकिलसे जब मामिला नहि फरिआबै छै तब मामिला कोर्टमे जाए छै